ہاں ہلو جی سر کون بول رہے ہیں آپ جی جی بولا جائے جی سر کہاں کا چاہیے اچھا کب کا چاہیے اچھا اچھا کتنے آدمی کا چاہیے سر پانچ آدمی کا سر اوہ ایکچولی سر بات یہ ہے کہ سلیپر کا ٹکٹ ملنا مشکل ہے ایسا کیجیے اے سی کا نکال دیں کیا نہیں سلیپر میں تو آج کل جانتے ہی ہیں آپ کتنا رش چل رہا ہے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہونے کے بعد جو ہے پھر آپ کو پریشانی سفر کے اندر پریشانی ہو جائے گی پھر آپ ادھر پانچ آدمی ادھر بھٹکیے گا ادھر بھٹکیے گا آپ اے سی ڈائریکٹ کٹوا کے اطمینان سہولت کے ساتھ جائیے نا بھائی کاہے آپ پریشان آپ بھی ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ دو چار آدمی کو بھی کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ بھائی کچھ پیسہ ایکسٹرا لگے گا لیکن اے سی میں اگر ہو جائے گا تو آپ بہتر ہے نا آپ سہولت کے ساتھ اپنے سفر کو انجام دے سکتے ہیں سہولت کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کر لیں گے اور چنئی کوئی یہاں رکھا ہوا تھوڑی نا ہے وہ تھوڑا سا دور ہے دور کا سفر ہے اور سفر میں کیا ہے کہ احتیاط کے ساتھ جہاں تک سہولت ہو انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی جان ہے تو جہان ہے ہے کہ نہیں ہاں جی سر تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کچھ پیسے اگر ایکسٹرا لگتا ہے تو بہتر تو میں یہی سجیشن دوں گا کہ آپ اے سی کا ٹکٹ کٹا کٹا لیجیے اس کے ساتھ آپ سفر کر لیں اور اگر آپ کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو ایسا کریں آپ اگر بس سے جانا چاہیں تو وہ بھی سہولت ہو جائے گی بس آپ پہلے سوچ لیں اس کے بعد ہمیں جواب دیں کیا آپ کو کرنا کیا ہے لیکن میری طرف سے تو یہی رائے ہے کہ آپ جو ہے اے سی کا ہی کٹوا لیتے تو بہتر ہوتا سلیپر کا میرے خیال سے بہتر نہیں باقی وہ آپ کو جانا ہے مجھے کیا لینا ہے مجھے تو ٹکٹ دینا بھائی چاہے ٹرین کا لیجیے بس کا لیجیے وہ تو آپ جانیے ہاں نہیں میرے خیال سے دیکھیے ارے بھئی آج کل اتنی رش چل رہا ہے کہاں سے خالی ملے گا آپ کو وہ بھی ابھی تو تتکال ٹکٹ والے لین لگا کے رہتے ہیں ان کو نہیں مل پاتا ہے سمجھ رہے ہیں ارے اتنی بھیڑ اتنی رش چل رہی ہے کہ کیا بتائیں اور آج کل تو جانتے ہی کرتے ہیں آپ کہ بغیر کنفرم ٹکٹ آپ کا چالو کا ٹکٹ وہ تو چالو ہی میں جائیے گا ریجویسن میں گھس ہی نہیں سکتے ہیں ریجویسن کا تو ریجویسن میں ہی جائیے گا اے سی میں گھس نہیں سکتے ہیں ہے کہ نہیں تو پھر پریشانی کا باعث آپ کو ہو جائے گا تو اس سے بہتر یہی ہے کہ میرے خیال سے اے سی کا ہو جاتا تو اور بہتر رہتا سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اے سی کا نکلوا دیں چلیے ٹھیک ٹھیک اوکے اوکے